आमच्या वाठारा आमदार श्री निलेश काब्राल एक्स पी डब्यू डी मिनीस्टर तशेंच लो मिनिस्टर एनवायरो मिनिस्टर सद्या कांय कारणाक लागून तांच्यानी आपलें हाजे वयल्यान मिनिस्टर म्हण रिजायन केल्लें आसा आनी आतां ते ही इज सर्वींग हेज द एम एल ए ऑफ कुरचोरेम कोन्स्टीटुएन्सी तेन्ना तांची काम करपाची पदत आसा ती खूब इनक्लूजीव आसा आनी ओपन मायनडेड आसा ते व्हेरी कॉपरेटीव आसात ते सगळो वर्क कॉपरेटीवली हेंडल करतात तेंगे ते व्हीकली ट्युजडे आनी सेटरडे ऑफिसांत आसतात तातूंत ट्युजडे जे आसा एरावंड फोर हंड्रेड टू फायव हंड्रेड विजीट्स करतात लोक तशेंच सेटरडे चड आसतात लोक कारण सेटरडे इज अ व्हिकली ऑफ डे तेन्ना ही एटेंड्स एरावंड सिक्स हंड्रेड पिपल अ डे ते सगळे लोकांक जो इश्यूज तेंगे आसा तो हेंडल करतात जेन्ना ते पी डब्लू डी मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तेंच्यानी जो आयज जो जुंवारी ब्रीज जो आसा तेंग ताजे फांवडेशन टील एक्जीक्युशन तें तांणी केल्लें आसा मागीर तशेंच जेन्ना ते पावर मिनिस्टर आशिल्लें तेन्ना तांच्यानी अंडर ग्रावंड केबलींग जें काम चालू आसा तें तेंच्यानी केल्लें तेंगे लिडरशीप म्हणल्यार वन ऑफ द फायनेस्ट लिडरशीप्स इन गोवा एक डावन टू अर्त म्हणटा तसो तागे लिडरशीप जी आसा ती इनक्लुजीव इन नेचर सोशल इन नेचर तशेंच तेंगे पोलिटीकल बिहेवियर जो आसा तो इनक्लायन टू वर्डस द आयडियोलोजी ओफ लेट डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मनोहर पर्रीकर ते पयली हेज अ इंडपेंडंट केनडीडेट म्हण इलेक्शन लडोवपाचे आशिल्ले पूण मागीर तांकां ओन रिक्वेश्ट ओफ मनोहर पर्रीकर तांकां बी जे पी टिकेट मेळ्ळी आनी तेन्नाच्यान ते कुडचड्यार बी जे पीचो फेस म्हणून आसात आयज समज कुडचड्यार बी जे पी आसा समज जाल्यार तो रिवायव करपी आमचो आमदार श्री निलेश काब्राल तांचो जो काम करपाचो स्टायल जो आसा तो मोस्टली एक कोमन मेना भशेन म्हणजे जेन्ना तो मिनिस्टर सुध्दा आशिल्लो तेन्ना तांच्यानी कसलीच जो व्ही आय पी ट्रिटमेंट आसा तो घेवूना जेन्ना तो मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना खुबशे जे एम एल ए आसात ते गवर्मेंट गाडयान भोंवताले बट तो पेट्रोल सुध्दा आपलें घालतालो केन्ना तो गवर्मेंट डिजल बुकाचेर तो नाशिल्लो हेज व्हेल हेज जो व्ही आय पी जो प्रोटोकोल जो आसा तो केन्ना फोलो करूना ताणे ना एसकोर्ट गाडी घेवूना ना गवर्मेंट व्हेहीकल यूज करूना ना पी एस ओ यूज करूना ना बाकिच्यो ज्यो सुविधा एक मिनिस्टराक मेळटा तो केन्ना तेंणी घेवूना सो म्हाका तर अशें दिसता की व्ही नीड मोर सच लिडर्स कित्याक तो अशें म्हणटा की केन्नाय जो आपलो पर्सनल जो खर्च आसा तो केन्नाय पबलीक एक्सपेंडिचराचेर घालपाक जायना सो दीस इज अ नेचर समज प्रत्येक पोलिटीशनानी वापरिल्लो जाल्यार खंय ना खंय आमचो पोलिटीकल एक्सपेडीचर जाता तो कमी जावपा शकता तशेंच जो कुडचड्यार जो ओवरोल जो डेवलोपमेंट जो आसा तो सदांच असो टोप लेवलाटेर आसा बिकोज आमगे प्रायरिटी सद्याक पोलिटीकल फाटीं बट डेवलोपमेंट चड तेंतून समज व्ही इनक्लुजीवली समज आमच्यानी एक पोलिटीकल लेवलाचेर एक लेंडस्केप धरून पळयलो जाल्यार आयज कुडचडें खंय ना खंय एक पोलिटीकल लेवलाचेर बरें जाता तशेंच जें आमगे ग्रासरूट लेवल वर्कींग जें आसा कुडचड्यार पोलिटीकल लेवलाचेर तें तांच्यानी खूब सिस्टमेटीकली घेतिल्लें आसा आयज समज बाकी कोन्स्टीटून्सी कंपेर केली आनी कुडचडें कोन्स्टीटूयन्सी कंपेर केली जाल्यार बाकी कोन्स्टीटूयन्सीनी जें पार्टी लिडर आसा तांकां चड रिप्रेजेंटेशन मेळटा पूण कुडचड्यार समज पळयलें जाल्यार जे इलेकटेड रिप्रेजेंटेटीव आसात म्हणजे जे लोकांनी इलेक्ट करून दिल्यात ते रिप्रेजेटेटीव तुमकां चड दिसतात बीकोज हांगसर पार्टी एक वेगळे तरेन काम करता आनी जे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव आसात ते एका तरेन काम करतात थंय तुमकां अशें दिसू येता की खंय ना खंय इनक्लुजीवनेस इ न पोलिटीक्स जे आसा कुडचड्या वयल्यान स्टार्ट जाता जें डेवलोपमेंटा समज आमी उलयत जाल्यार मोस्ट ओफ डेवलोपमेंट जो आसा पंचायत एज व्हेल एज मुनसिपाल्टी एरियांत सिस्टमेटीकली आनीक इकवल लेवलाचेर जायत येल्लो आसा हाजो कंप्लीट क्रेडीट जो आसा तो आमच्या आमदाराक वता बिकोज मोस्ट ओफ ओल किदें जाता एक आमदार आपलो एरिया ऑफ इंट्रेश्ट पळयता ताका चड व्होट खंय मेळटा तो थंय आपलो इंट्रेश्ट चड दिता इदर इन मुनसिपालीटी आसूं ओर पंचायत बट आमची होनी पंचायत एड व्हेल एज मुनसिपालीटी सिस्टमेटीकली काम करता आतां थोडे दिसांनी स्कूल स्टार्ट जावपा आसा सो सद्याक आ आयज ऑफिस ऑफ निलेश काब्राल इज कंप्लिटली वर्कींग फोर बेटरमेंट ओफ एजूकेशन आयज आमी बुकां डिस्ट्रीब्यूशनाचें जें काम आसा तें चालू केल्लें आसा हें तर कांय न्ही आनीक चवथ येतली तेन्ना सगळ्यांक बेगां वाट्टले ईद येतलें तेन्ना ईदा बेगां येतली क्रिसम क्रिसमस येता तेन्ना क्रिसमसा बेगां येतलीं हें तरी कांय न्ही जें आतां फाटले दिसांनी मायनींग बंद जालें समज कोणी समज आनी मायनींग बेल्टा लिडर आशिल्लो जाल्यार म्हणटा आसिल्लो की इट्स अ गवर्मेंट डिसीजन पूण आमचे जे कुडचड्यार जे मायनींग डिपेंडंट आसात तांकां एवरी चवथीक किदें ना किदें एक हेल्प मेळटा सो हेचेर दिसून येता की जो मायनींग इंमपेक्ट कुडचड्यार जाल्लो आसा ताका सिस्टमेटीकली टेकल केल्लो आसा आमच्या आमदारांनी हातूंत भितर खुबश्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो कवर जातात जे आमचे आतां मुखार आनी डेवलोमेंट प्रोजेक्टस आसात फोर एकजांपल आतां आमी आमचो रवींद्र भवन आसा तो एकस्टेंड करतात तें एकस्टेंशनाचें काम खंय ना खंय कांय कारणां खातीर लेक जाल्लें बट जेन्ना ते स्वता मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांणी तें काम फास्ट्रेक करून घेतिल्लें हो प्रोसेस चड कोणांक खबर ना बिकोज चडशे जाण अशें चित्तात की हो प्रोसेस स्लो जाला बट स्लो जावूना एक्चुली समज टेकनीकली पळयलो जाल्यार कशें आसता समज काम समज फाश्ट करता जाल्यार तें काम फाश्ट जावपा भानगडी भितर कांय खंय ना खंय लेगींग जावपा शकता बट तूं समज टेकनीकली पळयलो जाल्यार जितलें कमा स्लो जाता तितलें बरें जातलें बिकोज आमी जे एक्सपर्टस आसात ते भायल्यान हाडटात आनी जे भायले एक्सपर्टस जे आसात ते खूब एप्ट स्टडी करून येतात आनी हांगासर मागीर ताचो प्रयोग करतात सो जितलो आमी डेवलोपमेंट स्लो पेसार व्हरतले तितली आमकां बेटर कोलिटी मेळटली हांगसर आमी कोन्टीटी न्ही तर कोलिटी पळयतात आनी होच टोप प्रायोरीटी आसा आमच्या आमदाराची तेन्ना असोच आमदार आमचो काम करतलो आनी येणाऱ्या इलेक्शनाक इलेक्शनाच्या पयलीं जी कामां सद्याक हातीन घेतल्यांत ती काबार जातलीं तशींच जी डेवलोपमेंटल जी पीक आसात जी लिगसी आसा जी चालू दवरल्या ती चालूच उरतली अशी सगळ्या कुडचड कारांक सद्याक एक एक्सपेकटेशन आसा सो इतलेंच